वेझराईअ में मां राजेश कलेक्शन वारे खां हिकु ड्रेस घुराई ड्रेस अहिड़ी त सुंदर हुई जेको ॾिसे पियो सो हुन ते मोहित पियो थिए छा मोती हुआ छा सिपूं हुयूं छा कलर हुओ धुअण खां पो बि कोई रंग न वियो न को मोती ख़राब थियो न का सिप ख़राब थी न ऐम्ब्रौयडरी ख़राब थी मां त हिन ड्रेस मां ॾाढी ख़ुशि आहियां पाइण में त अहिड़ी थधी आहे अहिड़ी मिठी आहे मूंखे त ॾाढी पसंदि ईंदी आहे बार बार पाईंदी आहियां